ऑनलाइनमे जे हमे मङ्ग मङेलियै ओ कपड़ा या कोनो अच्छा नहि छै फेरसँ हमे ओ रिटर्न करि कऽ फेर हमे घुमाए कऽ फेर हम मँगवाए लेल चाहै छियै पैसा ई लिए जे ताकि हमरा देथिन ऑनलाइन कऽ सा चूड़ी ऑनलाइन कऽ आर लेल किएकि पायल उयल जे छै से अपनो कहै छथिन बहुत अच्छा छै एहि लेल रखलियै अगर हमरा सुविधा छै तऽ हम ऑनलाइनसँ हम मङ्गाय कऽ अपना ऑनलाइनमे रखै छियै जेनाकि जे हमे ऑनलाइनमे मङ्गलेसूत्र भेलै ऑनलाइनमे आबै छै तऽ ऑनलाइन करै छियै तऽ दै छथिन कोनो ऑनलाइनमे मङ्गलसूत्र बढ़िआँ रहै छै तऽ हम राखि लै छियै एना नहि कोनो बढ़िआँ अगर रहै छै तऽ रिटर्न करि दै छियै तऽ वापस हमरा पैसा आबै छै ऑनलाइनके जैसे मतलब ओ चादर भेलै तऽ चादर भी ओनलानमे मङ्गबै छियै तऽ अच्छे रहै छै तकरा हम राखि लै छियै अगर कोनो ऑनलाइनमे चादर अगर गड़बड़ पकड़ा जाइ छै तऽ ओकरा हम वापस कऽ दै छियै दै छथिन अगर पैसा वापस कऽ दै छथिन ऑनलाइनमे बहुतसारा एहन सामान करै छियै